हेल्ल' जास्टिन हाज'वारि बुंदों औ औ आं नोंथांनाव क'ल खालामनायनि जाहोना जाबाय जोंनि आसामनि अफिसियेल लेंगुवेजनि सोमोन्दै रायज्लायनो आरोना जेरै जोंनि आसामाव मोनब्रै अफिसियेल लेंगुवेज दङ आसामिस बर' बेंगलि आरो इंलिस दा बे मोनब्रैनि गेजेरावहाय जों बबेनि सायाव रायज्लायगोन जोङो बर' अफिसियेल लेंगुवेजनि सायावनो रायज्लायनोसै नामा औ औ औ औ दे जागोन दे नोंथाङा माबाफोर बुंग्रोनो नामा बुंग्रोनो हागोन दे

औ औ औ

औ आं बाहायो बाहायनाया दासिमबो नाथाय जोंनि बर' माबाखौ रावखौहाय माखासे अफिस मा माबाफोरा अफिसियेल लेंगुवेज जेरावनाखि मेज'रिटि जेरै आसामिस बिसोरो बारा सनमान होनो नागिरा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो

दा आंबो बेखौनो नोंनि साननायाव आंबो गोसो दङ होनब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम